हांव लोलयें गांवात रावपी ताका लागून आमच्या गांवांत ल्हान व्हडलें व्हडलें व्हळ आसात आमकां समुद्रय बी माश्यां म्हणटा तें समुद्र लागीं आसा बोणें म्हणटा ती समुद्र लागीं आसा आनी मेन म्हणजे आमच्या शेजारी पाजारी हे पागी समाजाचे तें सदांच नुस्तें मारपाक वचपी ल्हान आसतना ते म्हाका तांचे बरोबर घेवन वताले यो यो तुका दाखयतां कशें गरोवपाचें कशें म्हूण ते म्हाका घेवन वताले म्हगेल्या हातांनी बडी दिवप ती फिशिंग हें दिवप स्टीक दिवप आनी म्हाकाय बी गरोवपाक लावप करता करता हांवूय बी हळू हळू तें नुस्तें जायत नुस्तेंय काडपाक लागलो काडटा काडटा म्हाकाय इतली उमेद येवपाक लागली की तें म्हाका तें मागीर कशें तें बांदप गरी कशी बांदप तें तास कशे बडयेक बांदप हें ताणें म्हाका शिकयलें मागीर हांव ती काळूंदरां शेवटे बीय काडूंक लागलो मागीर हळू हळू आमी समुद्राचेर वचूंक लागलो सुमुद्राचेर वचून तें व्हडलीं लांबारी म्हणटा ती मारप बडयेन गरोवप ती स्टि स्टिक घेवन गरोवप आनी तातूंतल्यान तें म्हाका हळू हळू नुस्तें काडपाक लाग लागपाक लागनाका हें म्हाका खूब उमेद येवपाक लागली म्हाका तांणी मागीर हळू हळू कन् जें कोण बरोबर वतालें ताणें म्हाका सांगलें अशें केल्यार अशें कन्न खालें की नुस्तें लाग काडपाचें की म्हाका तें हळू हळू तंत्र बी येवपाक लागलें आनी करून करून व्हडलें व्हडलें एक सात नुस्तेंय बीन लागू लागलें आमी केन्ना केन्ना मागीर इतली उमेद तातूंत हें जाली की केन्ना काय हो संडे केन्ना सुटी आसता काय पळयतालें आनी आमी त्या दिसाक समुद्राचेर किंवां न्हंयक वचपाचो प्रोग्राम करताले थंय वचून फिशिंग करतालें नुस्तें काडटालें कुर्ल्यो जातालें आनी थंयच आमी जवण बीवण करून जेवण सांजेचे मागीर घरा येताले अशें करून म्हाका तातूंत खूब आवड बिवड निर्माण जाली